میرا پسندیدہ کھیل کرکٹ ہے مجھے یہ کھیل اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ نہ صرف جسمانی طور پر فعال رکھتا ہے بلکہ ٹیم ورک حکمت عملی اور صبر سکھاتا ہے کرکٹ میں ہر کھلاڑی کا ایک خاص کردار ہوتا ہے جیسے بلے باز گیند باز فیلڈر وکٹ کیپر جو مل کر ایک ٹیم کو کامیابی تک پہنچاتے ہیں یہ کھیل جوش ولولہ اور جذبہ پیدا کرتا ہے خاص طور پر جب کسی قریبی میج میں آخری اوور چل رہے ہوں میں خود کھیلنے میں بھی دلچسپی رکھتا ہوں کیونکہ کھیلنا نہ صرف صحت مند بناتا ہے بلکہ ذہنی تناؤ کو بھی دور کرتا ہے گاؤں میں شام کے وقت دوستوں کے ساتھ میدان میں کرکٹ کھیلنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے البتہ جب کبھی کھیلنے کا موقع نہ ہو تو میں کرکٹ میچز ٹی وی پر دیکھنا بھی پسند کرتا ہوں خاص طور پر جب بھارت کسی بین الاقوامی ٹورنامنٹ میں کھیل رہا ہو اس دوران پورا ماحول جوش سے بھر جاتا ہے اور سب لوگ جیت کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور آئی پی ایل بھی بہت پسند ملک پسندیدہ مانا جاتا ہے